جیسے کہ آپ نے سوال کرا ہے کہ میں فری ٹائم میں کرتا رہتا ہوں تو فری ٹائم میں کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں جیسے کے میں میں مووی دیکھ لیتا ہوں یوٹوب پہ یا انسٹا پہ ریل چلا لیتا ہوں یوٹوب پہ شاٹ دیکھ لیتا ہوں یا یوٹوب پہ کوئی کوئی ان کی چیزیں ہوئیں کوئی ایجوکیشن ریلیٹیڈ ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہوں جیسے میں ہاسٹل میں رہتا ہوں تو یا ہاسٹل میں کامن روم میں وہاں جا کے کچھ ٹیبل ٹینس کھیل لیتا ہوں کیرم بورڈ کھیل لیتا ہوں کبھی وقت مل گیا تو میں فٹ بال کھیل لیتا ہوں کبھی والی بال کھیل لیتا ہوں جیسے آج میں نے آج میں نے کرکٹ کھیلا ایسے بہت ساری چیزیں کرتا ہوں گھر پہ بات کر لیتا ہوں بابا پاپا ممی سے بات بھی کر لیتا ہوں اس طرح بہت ساری چیزیں کرنے کو ہے دوستوں سے مل لیتا ہوں اور دوست کبھی مل گیا تو باہر نکل گیا چائے پینے کے لیے پھر وہاں ٹپری پر دیش دنیا کی باتیں ہوتی ہیں پھر لوٹ یا کبھی دل نہیں لگا تو آدمی آدمی اگر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے وقت مل جائے تو ادھرادھر گھومتا ہے ہاسٹل میں گھومتا ہے دوستوں سے ملتا ہے اور کیا ہی کرے گا اور اور کوئی کوئی گیم ہوا جیسے وہ فون میں لوڈو کھیل لینا چیس کھیل لینا ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں لوگ ہم لوگ پکڑا پکڑی بھی کھیلتے ہیں کرکٹ تو کھیلتے ہیں آج میں نے صرف کرکٹ ہی کھیلا